जी हाँ जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारा परिवार जब हमारे साथ बैठता है उसमें मुझे बहुत खुशी होती है मैं खाना बनाती हूँ जो मेरे परिवार खाना खा के मेरा उत्साह बढ़ाते हैं कहते हैं हाँ आज का खाना मम्मी बहुत अच्छा बना है तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसलिए मेरा मन और रुचि बनाने के लिए होता है मेरा मेरी बहू है वो भी आ के मेरा सहयोग करती है लड़का भी कर देता है कोई सब्जी काट रहा है कोई प्याज काट रहा है मतलब जो बैठे हैं रसोई में सभी का हलचल मचा रहता है तो इससे और खुशी होती है कि देखो हमारा परिवार एक तरह से कैसे बैठा हुआ है फिर हम लोग खाना बना के सब ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं और हम लोग साथ साथ बैठ के खाना खाते हैं वहाँ आस्ते जाते हैं खाना खाते जाते हैं इससे और भी ज़्यादा खुशी होती है अपने बच्चों को खुश देख कर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है सब एक मतलब एक संगठन सा बन जाता है कि देखो परिवार संगठन से रहना चाहिए किसी किसी घर में अलग अलग खाना खाते हैं उसमें वो संगठन नहीं रहता वो प्यार नहीं रहता है जितना संगठन में प्यार रहता है क्योंकि सब कोई हँसता है बोलता है खाना खाते जाते हैं अच्छे प्रेम से सब बातें करते हैं बरवारी भी करते हैं माँ आपका खाना बहुत अच्छा बना है आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई है दाल चावल बनाए है तो अपन को प्रसन्नता होती है चलो बच्चों ने भर पेट खाना खा लिया यही खुशी है अपन को तो इतना ही चाहिए न कि अपने बच्चे अच्छे प्रसन्नता से खाना खाएँ और अच्छे रहें बोल चाल भी बहुत अच्छा है माँ के बिना वो रहते नहीं हैं माँ के साथ खाना खाते हैं बैठते हैं और क्या चाहिए यही तो चाहिए अपन को बस